مجھے عام طور سے قلم سے کاغذ پر لکھنا زیادہ پسند ہے بنسبت موبائل اور لیپٹاپ پر ٹائپنگ کے بٹ دور جدید میں جس طرح طریقے سے سائنس ترقی کر رہا ہے اور نئے نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کاغذ اور قلم کا جو ہمارا ساتھ تھا وہ چند برسوں کا مہمان ہے اس کی مین وجہ جو تحریر عام طور سے تحریر کرنے کا جو اسٹائل جو چینج ہوا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے ڈیجٹلائزیشن ڈیجٹل پلیٹ پلیٹفارم کے عروج کے ساتھ ہماری زیادہ تر تحریریں آن لائن منتقل ہو گئی ہیں اس میں ای میل سوشل میڈیا پوسٹ بلاگس اور بہت کچھ شامل ہیں سوشل میڈیا کا اثر بھی اس میں کاونٹ کیا جانا چاہیے جس میں جیسے ٹو ٹویٹر ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے اسنیپ چیٹ ہے اس میں ایک کردار والے کریکٹرس آتے ہیں ایموجیز اور ہیس ٹیگ سے بھی تحریر میں عام ہو چکے ہیں جس میں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں گلوبلائزیشن اس کی مین وجہ ہے جیسے جیسے دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے لکھنا اکثر عالمی سامعین کو پورا کرتا ہے ثقافتوں اور زبانوں میں فہم کو یقین بنانے کے لیے صاف اور سادہ زبان کو ترجیح دی جاتی ہے رسمی اور غیر رسمی تحریروں کے درمیان بہت ہی باریک سفر پہ ہے بہت سے لوگ ابھی ای میل لکھتے ہیں یہاں تک کہ پیشہ وارنہ ترتیبات میں بھی زیادہ بات چیت اور قابل رسائی کے لہجے کے ساتھ تحریر اکثر بصری مواد جیسے تصاویر ویڈیوز کے ساتھ ہوتی ہے یہ یہ اسے جی آئی ایف اور مجموعی پیغام اور مشغولیات کو بڑھاتا ہے ذاتی برانڈنگ کے دور میں بہت سے لوگ اپنی تحریر میں ایک منفرد آواز اور انداز بنانے پر توجہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے شعبے میں نمایاں ہوں آن لائن ٹولز اور اور پلیٹفارم باہمی تحریر کو قابل بناتے ہیں جس سے متعدد مصنفین اور حقیقی وقت میں مواد میں حصہ ڈالنے اور ترمیم کرنے کی اجازت ملتی ہے معذور افراد جو ہو ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے معذور افراد کی تحریر کو قابل رسائی بنانے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسکرین ریڈرس اور دیگر معاون ٹیکنالوجیز کے ذریعے مواد کو آسانی سے پڑھنے کے قابل بنایا جا سکے خود خود پبلیشنگ پلیٹفارم اور ای کتابوں کی عروج کے اشاعت کے منظر نامے کو تبدیل کر دیا جس سے زیادہ مصنفین روایتی گیٹ کے پرس کے بغیر اپنا کام شیئر کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یہ تبدیلیاں تحریر کے متعدد نوعیت اور عکاسی کرتی ہیں اور یہ کہ یہ معاشرے کی ابھرتی ہوئی ضروریات اور ترجیہات کے مطابق کیسے ڈھلتی ہیں